महाराष्ट्र में घणेई त्योहार जेके आहिनि उहे मल्हाया वेंदा आहिनि उन में ख़ासि करे जेको आहे गणपति उत्सव उहो तमामु सुठो आहे हिन में इहो जेको हुओ जेको शुरू करण वारो हुओ श्री बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक हिन इहो सार्वजिक गणपति सां शुरू कयो माण्हुनि खे एकिता में आणण जे लाइ अॼु बि चङा ई वॾा वॾा पंडाल जेके आहिनि उहे लॻंदा आहिनि जंहिं में गणपति जा भंडारा हलंदा आहिनि गणपति जेका आहे माण्हू पंहिंजे घरनि में बि रखंदा आहिनि जेके ॾेढ ॾींहुं खां वठी यारनि ॾींहंनि ताईं पंहिंजे घर में हुनजी सेवा कंदा आहिनि गणपति जो जेको त्योहार जेको आहे उहो ख़ासि करे माण्हुनि खे मिलाइण में तमामु सुठो उत्सव आहे हिन गणपति जे त्योहार में नंढनि नंढनि ॿारनि जा प्रोग्राम बि कया वेंदा आहिनि जंहिं में ॿारनि खे इनाम ॾिना वेंदा आहिनि हिन गणपति उत्सव में जेको आहे विसर्जन जेको आहे उहो ख़ासि करे वॾियुनि वॾियुनि पंडालनि जा यारहें ॾींहुं विसर्जन थींदा आहिनि यारहां ॾींहुं गणपतिअ खे विसर्जन क कयो वेंदो आहे गणपतिअ जो जेको त्योहार जेको आहे इहो आहे एक्चुअली ख़ासि मराठियुनि जो पर हाणे सभिनी ज़ातियुनि वारा जेके हिनि इहो उत्सव मल्हाईंदा आहिनि जंहिं में इअं लॻंदो आहे की सॼो पूरो हिंदुस्तान जेको आहे हिन उत्सव में सहभागी थींदो आहे